ہاں ریفرجیٹر مکینک بول رہے ہیں ہاں ہم ٹھیک کر دیں گے خرچہ چارجیز لگے گا کچھ پرابلم کیا ہے آپ کے فریج میں کولنگ نہیں ہو پا رہی فریج کی لائٹ کتنی ہے

کیا کرنا ہوگا کتنے بجے آ جائیں کتنے بجے آ جائیں آپ جس ٹھیک ہے کل شام چھ بجے کل شام چھ بجے آ جائیں

صبح دس لیکن الگ سے پانچ سو روپیہ چارج لگے گا ڈلیوری میرا آپ کی فریج صحیح ہو جائے گی پانچ سو چارج لگے گا ہاں ہیلو دیجیے گا نا پانچ سو چارج ٹھیک ہے کم کر دی تین سو دیجیے گا ٹھیک ہے کل آتے ہیں ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں کل